हेल' मा खबर जालायखो ए ओरैनो दङ

जेयाबो मोजां नंलालै बारा जिला जोब्बाय खाथेनो मोनाखै समखौनो मोनाखै हाब बबेथिं थांगोन नाखौ लायनोलाय ओरै साहा थांगोन ना ओरै खोलाहा ओंखारबोगोन ना ओरै सानजाथिं गौरांआव नागेरहैनोसै दे एसे बाथोनफोर मोनजायो खोमा थांनायदिनि बिदिबा दे दे मोजाङानो जादों दे होम्बा आं ओंखारलांनोसै औ